राधे राधे में जि'यां मिगी एह् प्रश्न आया ऐ कि साढ़े साम्बै अस्पताल च सानूं केह् केह् सुबधाएं थ्होंदियां न में तुहानूं एह् दस्सना चाह्न्नी आं के जिसलै बी साढ़े इत्थै कोई बमार होंदा ते ओह् साम्बे दे अस्पाताल च चली जंदा साढ़ा साम्बा अस्पाताल बड़ा ही साढ़े लाग्गै ऐ साढ़े घरै दे बड़ी कोल ऐ ते अस उत्थै बड़ी ईजी